हमरा मैथिल गीत बहुत पसन्द पड़ैय जेना दरभङ्गिया अछि हुनकर नाम छियनि हँ तऽ हुनकर गायल गीत बहुत सा गीत गेलहुँ हँ आओर उनकर हम बहुत प्रिय छी हुनकर गीत हमरा बड्ड नीक लागि रहल यऽ तै दुआरे सँ दरभङ्गि दरभङ्गियाके कऽ ओ गायक छियाह हुनकर हमरा बड़ा पसन्द यऽ मैथिल गीत आओर हम बराबर गेबो करै छी कीर्तनमे हुनकर गायल गीत आओर ओ हमरा बड़ा प्रिय छथि हुनकर आबाजो भक्ति जतेक सुन्दर सुन्दर गीत गेने छथि हमरा बड़ा पसन्द आ हम हुनकर गायल गीत बहुत कीर्तनमे गाबि रहल छी हमरा बड़ा नीक लगैय हुनकर सङ्गीत